जों गोदो उन्दै समाव ना गुरनायाव बिदिनो सरक सेर सेर सेलेफा हाखर दुब्लि बेफोराव नाखौ गुरनानै लायोमोन बिदिनो सिंगि मावा गोरि निस्ला मागुर मावाफोर फिथिख्रि बालाबोथि खांख्राय गांजेमा सिंखाउरि बेफोरबायदि गुरनानै लाबोयो बुरजा मोनबा बिदिनो सायबाय फोरानबाय माखासेफोरखौ संनानै जाबाय साम' खांख्राय लाबोफाबाय एसोरो बिदि जाबाय जोङो आमफाय नाफ्रा बिदिनो बुरजा मोननायफोरखौ सेउलाबायनाय जायो ना बेफोरखौ सेवनाय फोरखौ बाथोन जुनायफ्राव नारें आसि बिलाइ नङाब्ला उसुमैफोर बिदि होनानै बाथोन मेनानै जाबाय बिदि खालामो मेल्ला मोननाय समावथ' जों फोरानाब्लाबो सेउलाबायनाय जायो ना नाफ्रा बिदिनो सेउदबनाय फोरखौनो जानाय जाबाय अखा हानायफ्राव मानायफ्राव फोरानलाबायनानै दोननाय जानोसै नायाथ' मेल्ला लायब्लाथ' मोनबाय लायाब्लाथ' मोनला मोननायखिनिखौ जोङो जाबाय फोरानबाय बिदि मोनबाय आरो